जय झूलेलाल मूंखे दोस्तनि सां गॾु यात्रा करणु सुठो लॻंदो आहे छो की असां दोस्तनि पाण में ऐं वेंदा आहियूं त ट्रैकींग ते ऐं उते सुठो मज़ो ईंदो आहे ऐं मुंहिंजा जामु दोस्तनि खे ट्रैवलिंग जो बि शौंक़ु आहे त सुठो लॻंदो आहे ऐं असां ट्रैकींग ते वेंदा आहियूं त हिकिड़ी ट्रिप बि थी वेंदी आहे हिकिड़ी जर्नी बि थी वेंदी आहे खिल मज़ाक़ु मस्ती मज़ाक़ बि थी वेंदो आहे ऐं टाइम सुठो पास थी वेंदो